ہیلو سر آپ کپڑے کی شاپ سے بول رہے ہیں مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں تھوک میں دوکان کے لیے ہاں ہول سیل کے لیے چاہیے سلوار قمیص چاہیے ہمیں کوٹن میں چاہیے اچھی کوالٹی کا چاہیے ذری والا اور دھاگے والا دونوں چاہیے پرائز آپ بتائیے کتنے کتنے تک کا مل سکتا ہے اور کپڑوں کی کوالٹی کیسی ہوگی کوالٹی کے بارے میں تھوڑا بتائیں کلر تو نہیں جائے گا کپڑے کا اور دوپٹے میں بھی ہمیں کام چاہیے ایسا ملے گا بڑے سائز کا اچھا خاصا بڑا دوپٹہ ہونا چاہیے اور کام والا اچھا اور اس کا پرائز کیا ہوگا اس کا دوپٹے کا جو کام کروائیں گے اس کا پرائز کیا ہوگا ہول سیل ریٹ میں چاہیے ہمیں تو تھوڑا سستا کرکے بتائیے اچھا کب تک اگر مجھے آرڈر کرنا ہے تو کب تک آپ

ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں کنفرم کر کے بتاتی ہوں میں تھوڑی دیر میں کنفرم کر کے بتاتی ہوں